ہندوستان کے اندر بہت سے دھرم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ یہ ہر دھرم کے ماننے والے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں اور الگ الگ ہوتے ہیں چونکہ مدرسہ وغیرہ اور مسجد وغیرہ میں عبادت کرنے کے لیے مسلمان کی جگہ ہے اور ہندو بھائی سب جیسے پوجا کرتے ہیں پوجا پاٹھ ہے بہت سی چیز جو ہے مورتی وغیرہ سے پوجا کرتے ہیں اسی لیے اور مقدس جگہ جیسے قرآن خوانی وغیرہ جو مو مزار پہ وہاں بھی لوگ سب یہاں کے چادر چڑھاتے ہیں اسی لیے جو ہے الگ الگ لوگ فرقے میں بٹے ہوئے ہیں اور وہ سب اپنے اپنے حیثیت سے پوجا پاٹھ اور مسلمان بھائی اپنے قرآن نماز حدیث شریف یہ سب کا استعمال کرتے ہیں اور جو کہ مسلمان بھائی کے لیے نماز روزہ ہی فرض ہے چونکہ ہر گھر میں قرآن شریف حدیث قرآن نماز کا زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جاتی اس لیے یہ ہر روز اور اس کا وشواس اہمیت دی جاتی ہے